گڈ آفٹر نون سر جی میرا نام ایاز عالم ہے میں میں نے آپ کو فون کیا ہے مجھے دو بج کر کے پینتیس منٹ پر میری ٹرین ہے نئی دلی اسٹیشن سے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے آٹو کے لئے آپ کے یہاں دو بجے یا پونے دو بجے کے قریب کیا آپ کے یہاں آٹو مل سکتی ہیں مجھے دو بج کر کے پینتیس منٹ پر ٹرین پکڑنی ہے نئی دلی اسٹیشن جانا ہے مجھے اوکھلا سے جامعہ نگر اوکھلا سے مجھے نئی دلی اسٹیشن جانا ہے کیا آپ کے یہاں مل سکتی ہیں جی ہاں سر اس کا کرایہ مجھے پتہ کرنا تھا سر جی سر کیا اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں جی سر اوکے سر بہتر ہے سر ٹھیک ہے مل جائے گا نا سر اوکے شکریہ